ارے نور ذرا ایک بات بتانا كہ یہ جو سفید مسجد كے پاس لكھنوی كباب كُھلا ہُوا ہے یہ ریسٹوران جو ہے وہ كیسا ہے كیا یہاں پر كاكوری كباب اور ملیح آباد كی بڑی بڑی ڈشیں ملتی ہیں اور میں نے سُنا ہے کہ شاید یہاں ٹُنڈے كباب كا بھی ایک براںچ اِسی كے اندر شُمار ہے اور لوگ یہاں پر آتے ہیں اور اچھی اچھی چیزیں كھا كر جاتے ہیں تو كیا مجھے یہ بتا سكتے ہو كہ یہاں پر ہوم ڈلیوری بھی اویلیبل ہے كیا اور یہاں كے كھانے كے معیار كیسا ہے كہ مطلب یہاں سویٹس میں كیا ملتا ہے اور نان ویج میں كیا ہے اور ویج میں كیا ہے اور فاسٹ فوڈ میں كیا ہے جیسے یہاں كی چپاتی كیسی ہوتی ہے اور یہاں كا پراٹھا كیسا ہوتا ہے اور ایک چیز اور ہے یہ بتائیے كہ یہاں پر جو كباب ملتا ہے كیا اُس میں كبھی ہڈی بھی ملتی ہے كیا كیوں كہ میں نے اكثر كباب جب كھاتا ہوں تو مجھے جب ہڈی دانت كے نیچے پھنستی ہے نا تو مجھے بہت بُرا لگتا ہے تو اِس وجہ سے جب كباب اور پراٹھے كے بیچ میں ہڈی آتی ہے تو بُرا لگتا ہے اِس وجہ سے میں تھوڑا سا معیار جاننا چاہتا ہوں كیسا ہے یہاں پر كھانا اچھا ہے تو بتائیے